जीवनमे हम सबसँ जादा महत्व भगवान आओर अपन माए बापके दए छिऐ लेकिन भगवान तऽ साथ रहते ही है अगर तोहर अगर आज अहाँ आओर हमार भक्ति सच्ची है तऽ भगवान हमेशा साथ रहते है आओर हम महत्व माए बापके दए छिऐ लेकिन ई सभ तऽ ठीक छै माए बाप जीवन भर हमर साथ तऽ नहि रहि रहि सकैत छै हँ लेकिन भगवान रहतै लेकिन इन सबसँ भी जादा हम सबसँ जादा महत्व अपने कामके दए छिऐ जँ हमर काम छै जेनाकि जेनाकि जँ हमार हमर काम छै जे हमार करिअरके जे हमर करिअरके लिए उपयोगी छै ओ सभ काम तऽ हम सबसँ जादा महत्व ओएह कामके दए छिऐ क्यूँकि ओएह काम हमर साथ जीवन भरि रहतै आओर हम पढ़नेके बहुत महत्व दए छिऐ काहेकि पढ़एके कोइ उमर नहि होइत छै आ तोहर पढ़ाइ तोहर पढ़ाइ अहाँ अहाँ अहाँ अहाँकेँ पढ़ाइ अहाँकेँ बहुत काम देतै जीवन भरि तऽ हम इस इसलिए पढ़ाइ आओर अपन कामके सबसँ जादा महत्व दए छिऐ क्यूँकि केओ हमर साथ जीवन भरि नहि रहि सकैत छै रहतै तऽ हमर पढ़ाइ हमर हमर पढ़ाइ हमर ज्ञान हमर करिअर हमर पैसा हमर सब किछु तऽ इसिलिए मै अपन ई सभ चीजकेँ बहुत महत्व दए छिऐ अपन जीवनमे आ ई सभ चीज हमरा लिअऽ बहुत जरुरी छै